की कहियै

एतेक शुभ काम होइते छै बिहारके जे संस्कृति छै ने बहुत वि विकसित छै सब एकरा नहि जानैत छै लेकिन जे जानैत छै एकर महत्वके ओकरा पता रहै छै एकर महत्व की छियै जानै के बाद पता चलैत छै जे महत्व की छियै आओर जे हँ अहाँके एकदम सही जानकारी मिलल यए जतयसँ मिलल यए अहाँ खुद देखलहुँ की जतयसँ मिलल ई एकदम सही जानकारी यएऽ अहाँके जे एतयके जे सांस्कृतिक कार्यक्रम जतेक भी होइत छै ओ बहुत अपनेमे महत्व राखैत छै बहुत ओकरा लए कऽ सभ जनितो छै विश्व स्तरपर एकटा सांस्कृतिक महोत्सव छै ओकरा बारेमे जानै छै जेना देखियौ एकटा बिहार बिहार राज्यके सहरसा जिलामे होइ छै उग्रतारा महोत्सव ओकरा बारेमे विश्व स्तर तकके लोक सभके पता छै एतयके प्राचीन इतिहास भी अहाँ अगर जानबै तऽ प्राचीनो इतिहासमे बिहारके बहुत महत्व छै हँ सांस्कृतिक क्षेत्रमे बहुत महत्व छै हँ ई तऽ एकदम सही कहलियै बढ़ावा देखियौ कनिए कनिए कए कऽ तऽ बढ़ै छै तऽ ओहोमे ई भागीदारी जे छै बिहारके ओ बहुत हद तक छै बढ़िआँ छै मतलब एकटा स्तरसँ ऊपर छै कृषिके मामलामे तऽ बिहार हमेशासँ ऊपर रहलै हँ प्राचीनकाल सभमे भी जे छै बिहारके जे संस्कृति छै ओ अपन परचम लहराबैत एलैए प्राचीने कालसँ अभी तऽ छेबे करै कियाकि ओहिमे विकास भए रहल छै धीरे धीरे तऽ ओहि लए कऽ विश्व स्तरपर एकर मान्यता छै हँ ई तऽ सभ बूझिते छै ई बारेमे तऽ सभ जानिते छै जे संस्कृति कतयसँ को कोन जगहसँ विकसित भेलै तऽ ओहिमे बिहारो अपन भागीदारी देलकै जरूर जरूर